आमच्या समाजाचो धार्मीक फुडारी हो आमचो भट आसा जो आमचो पुरोहीत बी आसा आनीक ते सदांच आसतात आमच्या कितेंय वायट जाता तेन्ना किंवां आमच्या बऱ्याक ते सदांच आसात आमी आमच्या घरांत कितेंय बरें कितेंय करता जाल्यार सदांच ताचें उतर घेताता सल्लो घेतात सल्लो घेतात आनी मागीर आमी तें काम मुखार करतात आम सदांच ते बऱ्याक पडटा ताका विचारप आनी तेंचें उतर घेवप हे सदांच आमकां बऱ्या पडले आसा आनीक काही गोष्टी आमच्या घरांत खूब वायट जाताल्यो तेन्ना आमी तो प्रश्न तांचे कडेन दवरलो आनी जे जे तेमी सांगिल्लें आमी तशें केलें आनी तेदुसान आमचें घरा सगलें बरें आसा आनीक खरेंच आजून आमचो उपकार असो तेंचेर की तेमी व्हडलो उपकार केल्लो आसा आमचेर आमच्या घराचेर आज काल शांती आसा सगले सुशेगाद आसा ते खंय ना खंय तांचो तांकांच लागून आसा